الگ الگ ثقافتیں خاص طور سے اسلام کے بارے میں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اسلام میں جو کلچر ہے اسلامک کلچر اس کی زبان اس کا رہن سہن اس کا بیٹھنا اٹھنا اس کی صفائی ستھرائی ایک الگ ہی لیبل پہ ہے اور لکھنؤ کی شرافت لکھنؤ کی نزاکت تو مشہور ہے اور لکھنؤ ہمارے اتر پردیش میں ہی ہے تو اس سے ہماری کلچرل ہمارے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے ہمارے آئڈیالوجی کی پہچان ہوتی ہے جب ہم کہیں کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا کسی دوسرے آدمی سے ملتے ہیں تو ہم اسی شریف شرافت بھرے انداز سے ملتے ہیں جو لگ بھگ لوگوں کو سب کو اچھا لگتا ہے لیکن اب آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو یہ الگ بات ہے تو جو اس مذہبی زبان ہے وہ اردو ایک اچھی زبان ہے اور اس سے پرتاریخی زبان ہے اس میں